ہیلو جی جی بات ہو رہی ہے کون جی کیا ہو گیا آپ کو اچھا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں کہاں ہیں آپ کہاں کے رہنے والے ہو اچھا تو وہاں آپ نے اریب قریب اپنے کہیں دکھایا نہیں کسی ڈاکٹر یا کلینک پہ اچھا تو کیا بتا رہے تھے وہ اچھا تو کتنے دِن دوا کھائی آپ نے اِن کے وہاں کی اچھا ایک دِن میں ویسے بھی کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے کم از کم تین دِن کی تو کھانی رہتی ہے باقی کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو اچھا اچھا موسم بھی بدلا ہے موسم اچھا اچھا موسم بھی بدلا ہے تو ذرا پہنواوے کا بھی لحاظ کریں ٹھنڈے کپڑے وغیرہ لیں باقی فی الحال کیا کہتے ہیں کچھ جانچ وغیرہ بھی کرائی تھی اِنہوں نے یا صرف دوا دی تھی اچھا تو آپ چلیے کوئی بات نہیں ہے تو جو دوا آپ کھا رہیں تھے اتنے دنوں سے تو اُس کا کوئی پرچہ وغیرہ دیا تھا اُنہوں نے آپ کو اچھا تو ایک کام کیجیے گا ابھی تھوڑی دیر بعد آپ مجھے وہ پرچہ واٹس ایپ کر دیجیے گا ٹھیک ہے پھر اُس پرچے کے مطابق میں اُسے دیکھ کر کے ہاں کوئی دقت نہیں کل آپ مورننگ میں ساڑھے دس بجے آ جائیے گا یہ ندوہ کالونی اندھے کی چوکی پہ میرا کلینک ہے آپ یہاں پہ آکے مجھے کال کر دیجیے گا تو میں آپ کو دیکھ لوں گا باقی پرچہ آپ مجھے بھی واٹس ایپ کر دیجیے گا میں پہلے دیکھ لوں کہ اُنہوں نے کون سی دوائیں آپ کو لکھی ہے اچھا ابھی کے لیے تو صرف ایک ڈولو لے لیجیے گا پانچ سو ایم جی کی وہ کھا لیجیے گا وہ آپ کے لیے بھی رات بھر کے لیے آپ کے لیے مناسب رہے گا باقی اِنشاء اللہ کل جب آپ آئیے گا تو میں کل آپ کو دکھا دوں گا بتا دوں گا جو وہ جیسے ہوگا ٹھیک ہے اچھا ہاں لے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے زیادہ ہائی ایم جی کی نہیں ہے وہ لے سکتے وہ بھی جی جی ٹھیک ہے اچھا ٹھیک جی اوکے ویلکم